जोंहाथ' मा होनबावनो आङो देग्लायसो जोंहा बान्दो मोनगोन बान्दो जाब्लासो जोंहा माइ इरि गायनो मोनगोन दंग' फोसाबनांगौ रायजोयै ओंखारनानै ज'ज' दंग' जावगोन होमब्लासो दैया फैब्लासो जोङो माइखौ गायनो मोनगोन आरो माइ गायनो मोनगोन होमब्लाथ' दाथ' बोथोर गोरान आबाद बायदि जानानै दं एफा एनै माइ मोनो बिजोंनो जों दा सोलिनानै दं गेट जायोब्लासो जोंहा राहा मोनगोन एसे एनै सरखारा अननानै नायहरदो आं मा बुंनो रोंबावनो बिदिनोसै दा आङो दखान होयो खुनुरुखुम दुब्लिनि माइ एसे दखाननि एसे न'खौ सोलिनानै दं लोमजानाय साजानायफ्राबो न'आव जोबनो गैयै जानानै दङ जोंहा दखानाबो बिदिनो खुनुरुखुमसो बाखि बुखि सोलियो डेभ्लपआनो गैया गैया जायो आं मा होनबावनो बिदिनो खुनुरुखुम न'खराव जोंहा फिसा फिसौ दं दखानजों थोब्ले माब्ले जायो माइआबो बिदिनोसै बोसोराव दस मन बार' मन एखमब्ला अखा दै मोनोब्ला फसिस मन त्रिस मन मोननाय जायो फ्राय बेजोंनो जोङो थाग थुग दखाननि एसे दुब्लिनि एसे माइ मोनोब्ला इजोंनो सोलिनांगौ जाहैबाय गाननो जोमनो बेफोरजोंनो गोरान आबादाबो दा मोननो थांला बेसर फाथो फोनोबो हा गोरानबो गैला गोदोनि बायदि फाथो फोनानै जों दा आबादखौ मोनला हा गोरान दंनायमायनि गासिबो औवा बागान गय बागान बायदि बायदि जाजोब्बाय सिबिं फोनो मोनला बेसर फोनो मोनला मा खालामनो गोदोनि बायदि दा अहल बहल नंला मोसौ लानोबो मोसौ खाबाय बायनोबो जायगाफोरबो गैला मोसौबो लाजायैबायदि जालांबाय जा एसे हा दं बेबो हनै गय बागान औवा बागान जाजोब्बाय संसार जानायानो बेराद गोब्राब बायदि जाबाय आरो दा मा होनबावनो आंलाय आं दा दखान होथेबनानैनो जाबाय थानाय जायो बिदिनो हा एसेखौनो हाया आंना गासै सय बिगासो दं बेवनो मावनानै जायो फिसा फिसौ